मेथाइ होनना बुङोब्लाथ' बे गोसोनि गोजोननायनि थाखाय रोजाबनाय जायो ओ मानसिखौ फोजाखांनायनि मानसिनि गोसोआव गोजोन होनायनि ओ मेथाइ रोजाबनाय जायो आं ओरैनो गुबुन गुबुन रावनिबो मेथाइ रोजाबबो बर'नि अनगायै ओ रोंब्ला दारों जेरै इंराजिनिबो खायसे मेथाइखो रोजाबो आरो बुहुमनि मुंदांखा पाउल रबसननि उइआर इन डा सेम ब'ट ब्राडार बे मेथाइखो आं रोङाब्लाबो मानि रोजाबो ओ एसामिस असमिया रावआवबो बे दानस्लायनाय दङ जेरै बे मेथाइखो आं एसे रोजाबना खोनासंहोनो नागेरदो

बांग्ला मेथाइ

ओ मेथाइनि गेजेरजों मानसिनि गेजेराव गोजोन लाबोनो हायो सांग्रांथि लाबोनो हायो अनलायनाय लाबोनो हायो ओ बे थांखियै जोंनि आर्टिस्टफोरा महरगिरिफोरा ओ हयथ' मेथाइफोरखो रोजाबो ओ गुबुन गुबुन मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों मा जायो मोनसे कालचार एक्सचेन्स जायो गोसोनि साननायफोरा ओ सोलाय सोल' जायो जोंनि हारिनि मेथाइखो गुबुन हारिनि मानसिया रोजाबोब्ला बेहाय माने ओ मोनसे ओ माहोनोमोनखि समनय फैयो मोनसे अनलायनाय फैयो गोरोबलायनाय फैयो आरो बिनि कालचाराबो एक्सचेन्स जायो ओंखायनो ओ जिमाननो मानसिया आर्टिस्टफोरा गाव गुबुन गुबुन रावनि मेथाइफोरखो रोजाबनो हायो ओ बे रोजाबननो हायो रोजाबनायाव माने बिनि जिथु रोंगौथि बिनि जिथु गुवारथि बै माने गुवारसिन जालांबाय थायो अबिगथाया बारायलांबाय थायो मानोना बे राइटारनि साननाय हनाय सुरखो बिथाङा मोनो बै हारिनि ओ बिसिनि देंखोफोरखौ मोनो बिथांनि माने मेथाइनि बाथ्राफोरखो मोनो गतिके बे माने कालचारेल एक्सचेन्स जायो होननानै ओ आं ओ फोथायो ओ जिमाननो गुबुन गुबुन हारिनि मेथाइ रोजाबनो हागोन इमाननो मानसिया माने मानसिजोंबो मिथिजागोन आरो मा ओ माने गोजोननाय फैयो आरो मानि हारिमुवा एक्सचेन्स जायो गुवारसिन जायो होननानै आं फोथायो